प्रदूषण अॻे जे ज़माने में प्रदूषण ई न हूंदो हुयो पर हाणे जे ज़माने में हेॾो प्रदूषण थी वियो आहे न प्रदूषण जा टोटल टे तरीक़ा हूंदा हिकिड़ो हवा पाणी ऐं हिकु आवाज़ु जेको आवाज़ वारो हूंदो आहे उहो सॼो गाॾियुनि जे ज़रिये फेक्ट्रिनि जे ज़रिये माण्हू खे कननि खे ख़राबु था कनि सफ़ा ॿोड़ो करे छॾींदो आहे जेको पाणीअ जो हूंदो आहे जीअं असां प्लास्टिक जी थैली यूस कंदा आहियूं इस्तेमालु कंदा आहियूं त हो के नालियूं नाला सभु बंदि थी करे छॾे करे ऐं भरे थी छॾे हुन सां छा थो थिए की सॼे इलाइक़नि में पाणी फेलिज़ी थो वञे पोइ असांजो पाणीअ जो प्रदूषण थो थिए हवा जो प्रदूषण हाणे जीअं वॾी वॾी फेक्ट्रियूं खुलियूं आहिनि जेके कार्बन डाइओक्साइड कढनि थियूं तंहिं सां छा थो थिए माण्हुनि साहु बि थो मुंहिंजे पासे वारनि जो ऐं अॻियां जी पीढ़ी बि असांजी प्रेरित थी थिए हिन शइ सां हिन करे प्रदूषण असांखे घटि में घटि करिणो खपे फेक्ट्रिन लाइ अलॻि अलॻि ज़रिए जा कानून आणण खपनि जंहिंसा हो सही तरीक़े सां हलणु खपनि ऐं हिन टिनि तरीक़े प्रदूषणनि जो असांखे हमेशह घटोती करणु खपे प्लास्टिक जी थेली खणी घुमणु न खपे कपिड़े जी थेली इस्तेमालु करणु खपे जंहिंसां अॻे जी पीढ़ी खे बि सुठो थींदो त असांजो देश अञा अॻियां वधंदो